हमने शादीसँ पहिने खाना बनाबैत रहियै ओकरा बाद पप्पा वगैरह कहीं जाइ रहै तऽ खेती वगैरहके लिए कहीं जाइ रहै तऽ ओकरा टिफिन भी बनाके दैत रहियै खानामे भात दालि सब्जी पापड़ वगैरह सब अपनेसँ बना लैत रहियै जे पप्पा वगैरहके बनाके दैत रहियै तऽ ओ बहुत बढ़िआँ ई बोलै रहै बहुत बढ़िआँ बनेलही बहुत बढ़िआँ ई कयलही यानि की सब किछु दू चारि गोके पासमे चर्चा भी करै रहै जे की नहि बूइझ जाइ रहियै की घरमे कोई नहि छै जे छै से की मम्मीके तबियत खराब छै बहिनके तबियत बहिन नहि छै इसकुल पढ़ै लए गेलै हँ या कहीं हमें अगर घरमे छियै तऽ अपनेसँ खाना बना लैत रहियै से खानामे चावल दालि सब्जी रोटी भी बना लैत रहियै आओर सब्जी भी बना लैत रहियै पनीर वगैरह भी बनाबै लए जानै छियै जे जहाँ छै सब यानि की बना लैत रहियै बनाबैके बाद जे छै से सब खाने परिवार वगैरहमे जे जहाँ रहै मम्मी पापा सब खाइत रहै बहुत बढ़िआँ कहै रहै जे नहि बहुत बढ़िआँ बनेली मम्मी भी एसने बनाबै छौ चाहे हर चीज बताबै रहै ओकरा बाद खानामे छोला भटूरा वगैरह हर चीज भी अपनेसँ बना लैत छियै आओर पूरी सब्जी वगैरह